हलो जी बोलिए जी बोलिए जी जहाँ जहाँ पर मैं फसल जी कौन सा चना बोया अपन ने जी जी कितने एकड़ आपके पास जी जी जी

जी किस प्रकार की दवाई चाहिए चारा वग़ैरह है एक चाहिए जी आपको मिल जाएगी दवइयाँ जी इल वाली का मिल जाएगी आपको बहुत बढ़िया जी जी आपको मिल जाएगी आप तो डालिए उनको अब आपकी फसल हो जाएगी ठीक

चारा हमारे यहाँ भी मिल जाएगा आपको कौन सी चाहिए जी चारा मारने की एक करके हैं जी वह भी बढ़िया आजकल अब किसान लेकर जा रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आता है जी वह तो आप तो अब एकड़ के हिसाब से डालना पड़ेगा आपको कितने आप डाल सकते हैं कितने टन की आपकी उसमें लगती है खेत में हाँ आपने पहले भी दी होंगी दवइयाँ तो उसमें कितने टन की लगती है उस हिसाब से आप दीजिए है ना तो कितने ट्रे चाहिए आपको की पूरी चाहिए जी ठीक है आपको भी मिल जाएंगी मिल जाएगी जी मिल जाएगी जी होम डिलेभरी भी अभेलेबल हैं जी दिन भर में पहुँचा देंगे आपको दिन में पहुँचा देंगे आपको या शाम में

जी जी ठीक है पहुँचा देंगे आपको जी ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है ओके धन्यवाद